बाइकिं खालामनायाव रैखाथिनि थाखाय गोनांथार खोथाफोरखौ गोसोआव लायो जोरैहाय लामा हान्थियोब्ला बाइकिं खालामनायाव जेब्लाबो हेलमेट हमनांगौ लोगोसे लामानि बबेबा तार्निं गिदिंनायफोराव सिगनोल होनांगौ आरोबाव बबेबा स्कुल मोखां हाथाइ बाजार बा बबेबा मावख'फोरनि मोखांआव थानाय लासै सालाय बा स्ल' सालाय होननाय बिथिंआव लासै सालायनांगौ आरोबाव लामायाव थानाय स्पिड ब्रेकारखौबो नोजोर होनानै सालायनांगौ बेजों लोगोसे उनथिं फैनाय आखि आग्दा थिं फैनाय गारि मटरखौ नोजोर होनानै लामाखौ सालायनांगौ जेब्लाबो जोखो लामानि जायखुनु नांनाय बायदि जोखो जखानि एबा साइडजों गारिखौ सालायनांगौ आरो नांनायनि बारा स्पिडाव होनानै गारिखौ सालायनो नाङा बेफोरबायदि जोगोद रैखाथिनि होनजा गोनांथार खोथाफोरखौ गोसोआव लानानै जेब्लाबो गारिखौ सालायनाय जायो आरो दावबायनायाव समाव माबे जोखो बे खान्थि खाख्रिफोरखौ लाफायो दावबायनायाव जोखो समाव माखासे जाथावना खैफोदगोनां बिथिंफोरखौ गोसोआव जोखो लाबोनो नाङा जेब्लाबो मोजां जोखो बे सानस्रि एबा मोजां थांखि लानानै दावबायनो नांगौ लोगोसे नांनायनि बारा जोखोबे स्पिड गारि सालायोब्ला उन सिगां जेब्लाबो नोजोर होनांगौ माब्ला बे समाव गारिनि स्पिडखौ हास्लाबै समाव बारा होदोंब्लाबो नोङो मोजाङै नायनानै गारिखौ सालायनांगौ लोगोसे खैफोद गोनां जायगायाव गोबाव सम गारिखौ लाखिनानै थाद'नो नाङा बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ गोसोआव लाखिनानै गारिखौ सालाय